मैंने एक बाज़ार से एक टी वी लेके आया था नया लेकिन वह टी वी मेरे लिए बहुत ही ख़राब निकला क्योंकि जो मैं लेकर आया था वह लाने के बाद में चार पाँच महीने अच्छा चला उसके बाद में वह बिगड़ गया और उसको मैंने ठीक करा कर लेकर आया जैसे ही लेकर आया फिर दस पंद्रह दिन बाद में बिगड़ गया फिर मैं ठीक करा के लेकर आया फिर वह बिगड़ गया वह एक बहुत ही ख़राब टी वी था कभी उसमें आवाज़ आते आते बंद हो जाती है तो कभी कभी दिखना ही बंद हो जाता था और वह मुझे काफी परेशान कर दिया ऐसे टी वी मार्केट में नहीं बेचने चाहिए वो टी वी मेरे लिए बहुत ही ख़राब था